हालो हॉटेल गोवेकरी आरे पयर हांवें एक तुमगेले ऑर्डर व्हेल्ली फिश फ्राय आशिल्लो म्हाका दिसता मरे तो चणक चणक आसतलो हय तें म्हाका रिपीट करपाक जाय आशिल्लो आनी एक काम करपाक जाय तातूंत मरे मसालो जो आसा पळय मात्सो आनी जर लागत न्ही आनी मात्सो टेस्टी जातलो तुमचो पयर जो धाडिल्लो खूब टेस्टी आशिल्लो हांवें चार जाणांक तें सांगले हय भरपूर लोकांनी म्हाका तो जे विचारलें हांवें सगळ्यांक तुमचे नांव सांगला खरें म्हणजे आता खरें म्हणजे आता तुमी म्हाका म्हाजो एक तुमचो एक बरो कस्टमर म्हणून तुमी एक बरी ऑर्डर म्हाका आतां ही दिवची अशें म्हाका तरी दिसता हां एक चणक फ्राय दी मरे आनी आनी कितें दिता सुंगटाची सुंगटाची कडी दिया प्रॉन्साची सुंगटाची कडी ऑगे काफ्रीयल मेळटलें आं काफ्रीयाल दोन प्लेटी दोन प्लेटी काफ्रियल खूब खूब्ब बरें आशिल्लें तुमचें फाटल्या दिसांंनी म्हाज्या फ्रेंडानी ऑर्डर केल्लें हांवें ऑर्डर केल्लें पूण खरें सांगता म्हाका खूब आवडलेलें हय परत रिपीट करूं चणक दी मरे एक ना दोन प्लेटी कर चणक तूं चणक रवा फ्राय कर आनी मसाला फ्राय कर चणक दूसरे आशिल्लें म्हाका तूं काफ्रीयल एक दी काफ्रियल दोन प्लेटी कर दोग जाण आमी आसा दोन प्लेटी कर काफ्रीयल आनी प्रोन्स करी एक पूरो आमकां दोग जाणांक आनी शीत इल्ले धाड आमकां एक दोन पोर्शन शीत धाड हय आनी पापड आसा लोणचे आसा जाल्यार पळय पापड लोणचे मात्शे धाड आनी आमकां धाडून दी मात्शे धाडटा मरे घरा कडेन धाडटा मरे ऑर्डर